आमके बारेमे मतलब आम दिन जे कनि हम बनाते हैं लेकिन हम लेकिन हमरासे नहि बनै छै लेकिन फिर भी ओकरा बहुत कोशिश करै छिए बनबैके लिए लेकिन फिर भी नहि बनै छै ओकरा मिटाबैके पड़ै छिकै एहि कारण कनि गलती भै जाइ छै इसीलिए फेर ओकरा मिटैके फेर ओकरा सुधारि सुधारैत सुधारैत बहुत कोशिश करैत करैत ओकरा सुधारलिए तब जाके ओ चित्र बनलै फेर खड़ाके फेर ओकर निचेसे पाइ खिचलिए फेर उपर दैके तब बनेलिए एकर बाद फिर भी ओहोमे नहि बनलै खाली कट पेन्सिलसे बिन्दी बिन्दी करिके छोड़ि देलिए फेरो ओकरापर घसलिए ओकर बाद फिर भी हमरासे बनलै दुइ बनेलिए एकर बाद फेर ओकरा मिटाबै पड़ै हइके एहि तरहके नहि बनै हइ तकर बाद कट पेन्सिल फेर खतम भै गेलै तकर बाद फेर किनै पड़ै छै फेर किनिके फेर ओकरा बनबै छै तकर बाद हमरासे फेर गलती हो जाइ छै डिडिर पाड़ैमे फेर बिन्दी बिन्दी करिके ओकरा मिटाबे पड़ै छै फेर मिटैके फेरसे बनाबे पड़ै छै पन्ना कतना बार खरच होइ छै बहुत गोस्साबे लगै हइ कि कि मतलब बनबैले नहि आबै छै बहुत कोशिश करै छी लेकिन फिर भी नहि बनै हइके बहुत कोशिश करलिए तब जाके एगो चित्र बनलै फिर दोसरका चित्र बनबैके रहै फिर भी नहि बनलै हँ दोसरको चित्रमे बहुत टाइम लागि गेलै हँ अभी तक नहि बनलै हँ ओकर बाद

टाइम लागि गेलै एकर बाद फेर बहुत कोशिश ओकरो कएलिए फिर उसके बाद फिर भी बनि गेलै हँ दुनू चित्र बनै लेलिए एकर बाद बचि गेलै एक चित्र आओर पाँचगो देने रहै तीनगो चित्र बनैके तकर बाद बनबै रहिए ओ फिर भी नहि बनलै लेकिन फिर भी कोशिश करैत करैत फेर ओहो बनेलिए टेढ़ा हो जाइ छै कभी उधर हो जाइ छै कभी इधर हो जाइ छै कट पेन्सिलसे गलती भै जाइ छै ई कारण ओकरा सुधारैमे बहुत टाइम लागि जाइ छिकै बनाबैत बनाबैत बहुत कोशिश केलिए फेर ओहो बनलै लेकिन ओहो बनलै लेकिन गलती अहाँके टेढ़ा मेढ़ा भै गेलै फेर दोसरका पन्नामे बनेलिए फेर ओहे सुधार करि फेर ओहे फेर बनि गेलै बनाबैमे बहुत टाइम लागि गेलै ई करि नहि बनबैके मोन रहै लेकिन फिर भी बनै लेलिए बोललखिन सभ बनेलकै सभके देखै रहिए नहि बनलै फेर देखि देखिके कोशिश केलिए लेकिन फिर भी बनै लेलिए